آ جاؤ بھائی صاحب آ جاؤ تشریف رکھو وعلیکم کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی اچھا بتائیے کس طرح کے میں چاہیے کوٹن میں چاہیے پلین میں چاہیے ہاں لون ہر ہر کمپنی کی مل جائے گی کی بھی کی بھی ہے روبی کی بھی ہے بتائیے کس کمپنی کی چاہیے آپ کو ہاں ہاں ہاں ہاں جی وہ بھی ہے اچھا اچھا ابھی دکھا رہا ہوں اٹھا کے لے آؤں ذرا میں اوپر سے آپ تشریف رکھیے لیجیے یہ برلا میں ہیں اور یہ میں ہیں دیکھیے آپ کو کون سی پسند ہے اچھا ہاں ہاں اس میں کئی کوالٹی آ جاتیں ہیں برلا میں ایک ہی کمپنی میں ایک کپڑے میں کئی کوالٹی ہو جاتی ہے دوسری کوالٹی کی بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو میں ایک منٹ رکیے ذرا جی جی جی دکھا رہا ہوں میں لیجیے یہ ہے دوسری میں اور یہ اس کا یہی اس کا جو ہے تیسرا وہ ہے تیسری کوالٹی میں ہے یہ یہ تین آ رہی ہیں فی الحال اس میں جی اچھا اچھا تو آپ کو اپنے لیے چاہیے نا اس میں تقریباً سوا پانچ ساڑھے پانچ میں ہو جائے گا سوا پانچ ساڑھے پانچ میٹر میں اچھا اچھا اچھا اچھا اس والی کو نا ہاں اور بس ریٹ ریٹ ریٹ آپ ہی کی آپ ہی کی دوکان ہے فیکس ریٹ ہے لیکن صحیح ریٹ ملے گا بالکل صحیح ریٹ ملے گا جی آپ گھبرائیے نا اس چیز سے تو اس میں سے کاٹ دوں چلو اس میں سے تو میں کاٹ رہا ہوں اور بتائیے آپ جی ہاں کیمبرک کے نام سے وہ بھی ہے دکھاؤں وہ بھی لیجیے دیکھیے یہ ہے وہ کیمبرک بہت شاندار کپڑا ہے پہن کے بھی جو ہے گرمیوں کے مطلب کا کپڑا ہے پہن کے آپ کو پتہ نہیں چلنے کا کہ جو ہے کیا نام آپ نے پہن بھی رکھا کپڑا یا نہیں بہت شاندار دیکھیے ذرا اس کو آپ جی جی جی جی تو آپ کے کتنے جوڑے بنانے ہیں آپ کو ایک دو تین کتنے بنانے ہیں اچھا اچھا اچھا تو میرے خیال سے آپ نے ایک تو یہ جی جی جی جی جی اچھا میں دکھا رہا ہوں آپ کو روبی میں دکھا رہا ہوں میں کپڑا آنے جانے کا مطلب کا ہی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی جو وہ پھر میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں بہت بڑھیا کپڑا ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کرا رہا ہوں